आङो सम बायदियै डिलिभारि सेंग्राया डिलिभारि बयआ आं जिनिस बिहरनायाव नांगौ बायदि समाव मोनफैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर होगोन आरो सम बादियै फैनायनि थाखाय आं मोजां फिडबेक होगोन जौसेनि भिटोराव आङो गुजि जौखोन्दोखौ डिलिभारि बयनो होनो सानगोन मानो होनोबा बिथांमोनाबो गोबां कस्त' खालामनानै जोंनो अर्डार खालामनाय बा बिहरनाय जिनिसखौ थाब होफैनायनि थाखाय आं बिथांमोननो बिनो डिलिभारि खालामनाय मानसिनो मोजां फिडबेक होगोन बा आरो मोजां अननाय आरो रिसपेक्ट सन्मान होगोन बिथांखौ आरो लोगोसे जायगायावनो न'सिम फैनानै जुदि बिथाङा डिलिभारि खालामनाय मानसिया जुदि आंनि न'आव जुदि न'आवनो फैनानै होफैयोबा आं बिखौ जोबोर मोजांसिन औ सन्मान होगोन आरो जुदि बियो आंखौ गोजाननिफ्रायनो लिंहरनानै जुदि बा आंनि जायगा पि अ भकतपारा बेयाव जुदि थांनानै आङो जुदि हैनांगौ जायो होनबा इसे आङो बांद्राय मोजां बारा मोजां मोजां फिडबेक होनाय नङा जुदि बियो आंनि न'आवनो जुदि फैनानै बियो आंनो होफैयो अब्ला आं बिखौ मोजां फिडबेक होगोन आरो ना